ہلو ہلو جی ہاں انٹرویو دینے والے لوگ جو تھے وہ آ گئے اس کو کہنا تھوڑا رک جانے کے لیے ہم میٹنگ میں ہیں چار لوگ تھوڑا کہیے آٹھ دس لوگ کو آنے دیجیے ہم تھوڑا میٹنگ میں ہیں کرلیں گے تو آ جائیں گے ہم اس کو چائے ناشتہ کروا دیجیے اس کو کہو تسلی دیجیے کہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم کو تو ایک گھنٹہ لگے گا اس کو ٹائم کیوں بتا دیے کہ ایک گھنٹہ میں آئیں گی اس کو تسلی دیجیے نا وقت آ جائے گا تو جلدی ہم کو ایک گھنٹہ لگے گا ہم کیا کریں ہمارا تو بہت قیمتی میٹنگ ہے کیسے چھور کے آئیں ایک گھنٹہ لگے گا اس کو تسلی دیجیے کہ آ رہی ہے ٹریفک میں پھسی ہوئی ہے تھوڑا اور تسلی دیجیے ہم آ رہے ہیں کیا کرے میرا ہاتھ میں نہیں نہ ہے کیا کریں ہم بھی ہم بھی پریشان ہیں میٹنگ کر رہے ہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں دور دراز سے ابھی سب کو چھور کے جانا اچھی بات نہیں ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا تو سب کو تسلی دیجیے ہم آئیں گے ہم آ رہے ہیں اس کو کہنا کہ ٹرافک میں پھسی ہوئی ہے ہم آتے تو اس کا انٹرویو لیتے نہیں ہم اس کو ویٹ کراتے بولنا آ رہی ہے اس کو اتنا بولنا کہ آ رہی ہے ہاں تو تمہارا کام ہے تم کام کریے ہم آ رہے ہیں سمجھیے ہم آنے کا جلدی آنے کا کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھائیے ٹھیک ہے